اردو ایک اچھی زبان ہے یہ بولنے میں صاف ستھرے ہیں ان كے الفاظ بہت صاف ستھرے ہیں ہر آدمی بہت آسانی سے اردو كو بولتا ہے اردو یوپی میں تو تمام ضلعوں میں بولی جاتی ہے اردو ہی استعمال ہوتی ہے چاہے وہ شہجہاںپور ہو بریلی ہو مراد آباد رامپور اس طرف سب اردو ہی زبان بولی جاتی ہے اردو سب سے بہتر زبان ہے